हमर नेगेटिव उदेश्य या सुझाव या अपन जे अनुभव छै ई प्लास्टिकके जे बोतल छै या प्लास्टिकके जे डब्बा छै या प्लास्टिकके जे ब्रोसिल्स पानि पियै बला जे भी उपकरण जे भी छै तऽ प्लास्टिकमे होइत छै कि

ओकर जे डिजाइन होय छै ओकर जे बनावट छै ओकर जे ढ़क्कन लगबै छी हमसब तऽ ओ ढ़क्कनसँ हवा ओकरामे घुस जाइत छै एयर टाइट कन्टेनर एकटा बोल कऽ क्वालिटीके समान बिकाय छै प्लास्टिकोमे स्टीलोमे तऽ प्लास्टिकमे बहुत कम आबैत छै कि हवा अन्दर नहि गेल मतलब जे समान देखने छियै ओ सुरक्षित रहऽ किछु समान खाए के छै या किछु एहन समान छै जेकरामे हवा लगै से ओ खराब भए सकैए तऽ ओहन तरीकाकेेँ समान ओएह तरहकेँ प्लास्टिकके बोतलमे कि जे हवा बन्द नहि छै हवा ढ़क्कन लगाबैके बाद भी हवा प्रवेश करैके बहुत चान्स भए जाइ छै जाय सकै छै तऽओहन स्थितिमे ई हमर नेगेटिव रिस्पांस भेल नेगेटिव सुझाव या नेगेटिव अपन अनुभव कहल जाए कि ओ प्लास्टिक कऽ बोतल सही नहि यऽ